کھیل چاہے کوئی بھی ہو کھیل بہت اچھا ہوتا ہے کھیل کھیلنے سے صحت تندرست رہتا ہے کوئی بیماری جلدی نہیں ہوتا ہے ہاتھ پیر میں درد نہیں ہوتا ہے کھیل شہر سے لے کے گاؤں ہر جگہ کھیلا جاتا ہے کھیل کھیل کے لوگ کھلاڑی بن جاتے ہیں بڑے بڑے کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں کھیل سے لوگ تندرست رہتے ہیں ان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے جہاں کہیں بھی بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے تو کھلاڑی لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں کھیل ہر انسان کو کھیلنا چاہیے اس سے بدن سست نہیں رہتا ہے کاہل پن دور ہوتا ہے لوگ زیادہ سستی نہیں کرتے ہیں